السلام علیکم فوٹو کاپی کے دکان سے بول رہے ہیں فوٹو کاپی بڑھیا ہوتا آپ کے یہاں آدھار کارڈ کا کتنا لیتے ہیں اگر دس گو آدھار کارڈ کرائیں گے تو تین روپیہ زیادہ پڑتا آدمی کم کر دیتا ہے

کتاب وتاب بھی کرتے ہیں

کم نہیں ہوگا ایک ایک یا دو روپیہ میں کتاب اور بھی کرتے ہیں فوٹو کاپی آپ اس کا کتنا پڑے گا پورا کتاب کتنا ہوگا ایک سو کے دو سو اچھا بڑکا بھی فوٹو کرتے ہیں اچھا بڑھیا فوٹو کاپی ہوتا ہے نا گڑبڑ وبڑ تو نہیں نا ہوتا ہے اچھا بیننڈنگ کا کتنا لگتا ہے اچھا دو سو پہلے کہ دوئیے دو سو

تو کم میں نہیں ہوگا ہے سب جگہ تو ایک کے سو روپیہ میں کرتا ہے اور سب جگہ تو ایک کے سو روپیہ میں کرتا ہے

نہیں جی ایک کے سو روپیہ میں ہے کرتا آدمی

اچھا کیا بجے تک دکان کھلا رہتا ہے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے ہم سات بجے تک جو ہے آ رہے ہیں ہے نا

السلام علیکم